हेलो जी नमस्ते भैया हाँ मैं मिहिर कुमार लाल बोल रहा था मेरा एक ऑर्डर था भैया खाने का जी जी जी हाँ एक वो था चिकन चिल्ली था एक चिल्ली पनीर था दो नान था हाँ बटर नान था बटर नान हाँ बटर नान और रायता था और तीन सब्ज़ी थी जी जी हाँ तो स्थिति क्या है भैया हाँ बन जाएगी अच्छा एक घंटे लगेगा कम से कम जी जी हाँ जी मेरा एड्रेस है निव बारस्कर कॉलोनी बैतूल महावीर वार्ड लिंक रोड डायनिम्स जिम के सामने हूँ मैं जी हाँ जी सैलेड भी आप ऐड कर देना उस में और मीठे में क्या क्या है आपके पास जी खीर है रसगुल्ला है ओके तो ये कौन सी खीर है मतलब सेवई की है या वो चावल की खीर है अच्छा चावल खीर जी चावल की खीर भी कर देना और कस्टर्ड है क्या अच्छा कस्टर्ड नहीं है जी तो आप आइस क्रीम में कुछ कौन कौन सा फ्लेवर है जी कोर्नेटो है पिसता है जी जी तो एक काम करना आप ना ये कसाटा है क्या आज आपके पास जी तो आप ये एक कसाटा कर देना उस में ऐड ठीक है जी कितने देर में हो जाएगा जी एक घंटे में ठीक है ठीक है ओके ओके एड्रेस है ये मेरा ठीक है आप एक बार फ़ोन कर लेना हो जाए तो ओके थैंक यू